हैलो हैलो हां जी कैह्ली निं आई सकदे अच्छा चलो कोई गल्ल निं अच्छा अच्छा आहो कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर निं कोई ठीक ऐ कोई निं ठीक ऐ